हेलौ हँ कहलहुँ हेँ ओ हमरा नदीके बारेमे तनि बता दू तऽ ई लखनदेहि नदी हइ ओहिमे पानी हइ कि नहि हइ कैसन हइ ई सीतामढ़ी हँ हँ हमर नाम रौनक भेल ई लखनदेहि नदी अच्छा अच्छा अच्छा ह्म्म अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा अच्छा हँ हँ ओ

अच्छा

हँ हँ हँ हँ हँ पूरा पूरा किसान आओर इधर ज्यादातर किसानेसभ छै हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओहिमे पानी हइ कि नहि हइ मतलब साफ पानी हइ कि उहो नहि हइ

ओ ह्म्म

ठीक हइ तऽ रखैत छी